हेलो हाँ बोले कि आप खगरिया से बोल रहे हैं हम बेगुसराई से बोल रहे हैं बोले की जे खगरिया में खेती करना है मकई का कैसे होगा मकई का तो वही ना आप ही न बताइएगा की वहाँ पर कैसे करना है

कोई दिक्कत नहीं न होगा बनाने में

उधर सब्ज़ी साग भी होता है बोले सब्ज़ी साग भी होता है उधर सब्ज़ी साग भी होता है पानी सब दिन रहता है कि सुखा मतलब उपर है तो मतलब गड्ढा में नहीं है नही हाँ ठीक है आप लगबा दीजिएगा हाँ

सबका खेती होता है ठीक है सोच रहे वहीं खेती करेंगे यहाँ पर थोड़ा है न ज़्यादा महँगाई है सब कुछ

ठीक है